ہمارے یہاں عام طور پر بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پرورش بہت سنبھال کر کی جاتی ہے کیونکہ جب نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا کی احتیاط ماں کو بھی کرنی پڑتی ہے اور ساتھ ساتھ جہاں پر اس بچے کو رکھا جاتا ہے یا جس مکان میں رکھا جاتا ہے اس بچے کو رکھا جاتا ہے تو اسے بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے اور ماں کو بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے جس سے ان کا بچہ صحت اور تندرست رہے اور اسی کے ساتھ تقریباً شروع کے چار یا پانچ مہینے یا چھ مہینوں تک ماں کو بھی ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے کیونکہ ماں کے دودھ میں جو پروٹین یا جو طاقت رہتی ہے وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہوتی اس لیے اور اس کے اولاد بچوں کی مالش بھی ہوتی ہے اچھے سے کی جاتی ہے کیونکہ مالش کے ذریعے سے ان بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں جس سے ان کا وزن بڑھتا رہتا ہے اور اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو تندرست رکھنے میں مدد کرتی ہیں